हैल्लो हांजी ड्राइविंग स्कूल से अरुण जी बात कर रहे हैं हांजी माराज ए में लइसेंस बनाना हा ते एह्दा केह् चक्कर ऐ कि'यां केह् चक्कर कि'यां बनदा अजकल हांजी अच्छा हां हांजी हांजी हां अच्छा अच्छा अच्छा ते इक म्हीने गड्डी सिक्खी लैंदा बंदा अच्छा ते फ्ही केह् करना फ्ही अग्गें अच्छा ओह् कि'यां करदे हां अच्छा डाकुमैंट केह् केह् होंदे उ'दे अच्छा अच्छा हांजी अच्छा में में इक मैडिकल बी होंदा ना मैडिकल कराना पौंदा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छ अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा आपूं जाना पौना अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा

अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ फ्ही ते कल्ले कोला अस आई जन्ने तुं'दे कोल फ्ही ठीक ऐ ठीक ऐ